मूंखे त पेन सां लिखणु ॾाढो वणंदो आहे पेपर ते पर जेको कंप्युटर में टाइपिंग जो कमु आहे जीअं असां टाइप करे स्क्रीन ते कंटीन्यूअस ॾिसूं था त हिन सां असांजे अखियुनि ते बि चङो असर थो थिए ऐं हुन में माण्हू पंहिंजा प्रोपर इमोशन्स बि हुन में विझी न सघंदो आहे इन लाइ माण्हूअ खे पाण डायरीअ ते या पेपर ते लिखण जाम ज़रूरी आहे जंहिंसां हुन जो राइटींग बि हलंदी रहे ऐं कंप्युटर जो जेको आहे फ़ाइदा बि आहिनि त नुक़सान बि आहिनि हुन ते कमु थोरो जल्दी बि थींदो आहे पर जेको आहे उहो अखियुनि खे जाम नुक़सान दायक आहे हिन लाइ पंहिंजो जेको ट्रैडिशनल तरीक़ो आहे लिखण जो उहो बंदि न करणु खपे माण्हुनि खे पंहिंजो पेन सांं पेपर ते ई लिखणु वधीक बैटर ऑप्शन आहे ऐं उहो हमेशा चालू रहण खपे